भारत में मेरी जो सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं उनका नाम कल्पना चावला है वे एक मात्र ऐसी महिला थीं जो सात लोगों के साथ अंतरिक्ष में गईं थी मुझे उनकी पढ़ाई चंडीगढ़ में हुई थी और उनका जन्म हरियाणा में हुआ था मुझे वो इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो पहली महिला थीं जो अंतरिक्ष में गईं थीं और जब वो वहाँ से वापस आ रहीं थीं धरती पर तब उनका रॉकेट ब्लास्ट हो गया था और वे भारत क की भी पहली ऐसी महिला थीं जो अंतरिक्ष में पहुँची थीं उनका वह रोकेट ब्लास्ट होने के कारण वो धरती पर नहीं आ पाईं इस कारण से उनका देहांत हो गया और वे शांत हो गईं पर उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करी हैं जो हमारे जीवन में यादगार रहेंगी